बाइक ज़्यादा तेज़ चलाते हैं तो अगर रास्ते में कोई अचानक से मोड़ आ जाता है तो उससे भी एक्सीडेंट हो सकता है तो हमारी दुर्घटना होगी और ज़्यादा बाइक तेज़ हम चलाते चलाते जा रहे हैं और रास्ते में अचानक से कोई बच्चा आ गया या फिर हाईवे पर जैसे कि कुत्ते से बाइक चला रहे हैं आगे से बाइक आ रहा है तेज़ बाइक चलाएँगे तो ज़रूर अचानक से कोई आ सकता है तो उसको सामने से हम तो नहीं बचा पाएँगे तो उससे भी दुर्घटना हो रही है और जैसे की जब बाइक ज़्यादा तेज़ रहेगा तो किसी लोग तो डिवाइडर से आ कर नीचे भी गिर जा रहे हैं इसलिए बाइक नहीं तेज़ चलाना चाहिए और मोबाइल और ज़्यादा तेज़ बाइक चलाते समय मोबाइल के मोबाइल से किसी से बात न करें फोन न यूज करें और उसी उससे भी हम मतलब दुर्घटना हो सकती है और बाइक से ज़्यादा तेज़ अगर चला भी रहें हैं तो हेलमेट का यूज करें बिना हेलमेट का बाइक तेज न चलाएँ और ऐसा बाइक चलाएँ कि कि कोई भी सामने से आए तो उसको बचा लें और बचा सके ऐसा बि ऐसा बाइक चलाना चाहिए ऐसा ना चलाएँ कितना भी तेज ना चलाएँ की जैसे की कोई सामने अचानक से पड़ जाए तो उसको हम ना बचा पाए और ज़्यादा तेज़ बाइक चलाते हैं तो मतलब की किसी कोई भी इस गाय कुत्ता बिल्ली कुछ भी सामने आ जा रहा है तो उसको नहीं बचा पाएँगे तो इससे भी दुर्घटना हो सकती है और बाइक चलाते समय बचाव हम कैसे कर सकते हैं कि बाइक चलाते समय हम किसी फोन से बात न करें बाइक स्लो चलाएँ हेलमेट का यूज करें और आगे से जब ब्रेकर दिख रहा था अपने बाइक हम स्लो कर लें और सामने से भी कुछ आ रहा है तो थोड़े से साइड हो जाएँ तब ऐसे चलेंगे तो फिर दुर्घटना नहीं होगी ऐसे हम बाइक चलाएँगे तो हमारा ही बचाव हो सकता है क्योंकि ऐसा करने से हमें फायदा है न क्योंकि मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा धीमा बाइक चलाएँगे तो हेलमेट का यूज करेंगे तो अचानक से गिर भी जाएँगे तो मेरे सिर में चोट नहीं लगेगा